हाँ बोलिए भैया अच्छा अच्छा अब अब हम अपने वर्कर को लेबर को भेज रहे हैं कितना समय दो घंटा समय लगेगा

हमारा चार्ज पाँच सो से चार्ज है इतना वह गाड़ी का किराया भी भाड़ा भी उसका आपको देना है और बताइए और कुछ काम है फ़ैन भी बन जाएगा और कुछ रिपेरर फ्रीज़ कूलर जैसे लाइट की प्रॉब्लम कुछ भी प्रॉब्लम हमको कॉल करिए हम हैं हमारे वर्कर करेंगे हम भेजेंगे वर्कर एक घंटे में आपके यहाँ वर्कर भेज रहें हैं फ्रीज़ ज़्यादा ज़रूरी है फ्रीज़ को बनाने के लिए अरे ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा आधा घंटा लगेगा बन जाएगा हमारे जो वर्कर हैं जल्दी बना देंगे अरे ज़्यादा से ज़्यादा से उसका बन जाएगा दो हज़ार में फ्यूज़ का आपका और फ़ैन भी अरे दो हज़ार का फ्यूज लग जाएगा हम्म हमारे लिए ऐसे जो कहें आपका हम डिस्काउंट भी कर देंगें अरे दस दस पर्सेन्ट डिस्काउंट कर देंगें और क्या है हमारे लिए ऐं अरे हो जाएगा तब भी दस पर्सेन्ट डिस्काउंट कर के भी हमारा पंद्रह सौ चार्ज बन जाएगा तब भी हाँ पंद्रह सौ हमारे लेबर का अब जो भाड़ा आप किराया भी देंगे उसको आने के लिए अरे हाँ वह ह जो आपका फ्यूज़ है और हम ब्रांड लगाएँगे ब्रांड लगाइए और क्या हवेल्स का लगवा लीजिए फ्यूज़ है नहीं तो फिलिप्स का हो गया सबसे सुन ज़्यादा ब्रांड चल रहा है हेवेल्स चलता है हेवेल्स का अच्छा पड़ेगा लगवाएँगे आप

हमारे पास हेवेल्स का फिलिप्स का सिसका का हर ब्रांड है हेवेल्स हमारा जो है चार हज़ार का सिसका पैंतीस सौ है जो है फिलिप्स का बाईस सौ बस बहुत कंपनियाँ हैं जैसे लोकल भी रखते हैं लोकल में ज़्यादातर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हेवेल्स का अच्छा रहेगा

हेवेल्स का आपका पड़ जाएगा बयालीस सौ

उसका भी हम अच्छा फ़ैन हम बनवा देंगे हम ठीक है फ्रिज भी बनवा देंगें और कोई काम है

जो भी कहे फ्यूज़ लगवा देंगे हेवेल्स का है फिलिप्स का जो भी सिसका पेनासोनिक हरि कई ब्रांड हैं लगवा देंगे फ्यूज़ नहीं यह डिस्काउंट वहाँ के लिए नहीं होगा तब कंपनी के लिए डिस्काउंट हम बहुत कम रखते हैं अरे बस हम हम हैं वर्कर को भेजे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा आपके यहाँ पहुँचने के लिए ठीक है आपका इंतज़ार हम हम भी करते हैं ओके धन्यवाद आपका भी